अमा दाव बेमार जाबा जोङो अमा दावनो मुलिखौ जोङो बिदिनो मानि मुनि मोजां जागौबा जागौबा मानिमुनि खानसिनसा देग्लि बायनानै ओंखाम जों लगायनानै होयो आरो मोदोम सागानाय आरो लोमजागानायनि थाखाय फेरासथामल फोरखौबो जोङो देग्लिनानै होफानाय जायो लगायनानै

मोसौ लोमजाबाबो अमा लोमजाबाबो जोङो बे डाक्टार निफ्राय बायनानै लायनाय मुलिखौनो मानसि जाग्राखौबाबो जोङो लगायनानै देग्लिनानै लगायनानै ओंखाम जों होनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो माबोरै हामगोन ना हामा सिन्था खालाम बायनानै माने गासिबखौबो हामथारथोंल'सै सान्नानै उनग्लि उनग्ला देग्लि देग्ला नागिर बायनानै होयो बिलाइ बिलि दा दाउआ बेमार जाबाथ' बासिनो खस्थ' बासि खायाआनो थेवबो बिदिनो मासे मानै थालांथों होन्नानै बासियो खोमा होन्नानै जों देग्लिनानै होनाय जायो आरो होबाबो बिदिनो मासे मानैआ एखमब्ला बासाय लाङोबो नालाय थायोबो नालाय दा बेफोराव नागेरनानै देग्लिनानै होनाय जायो मोनस्लाबाबा डाक्टार नि मुलिफोरखौ मोनस्लाबाबा बिलाइ बिलि खांनानै मानिमुनि फोरखौनो आरो खानसिनसा माबा मा होनो बे सुमफ्राम बिजौ बेफोरखौनो देग्लि बायनानै उनानै होनाय जायो लगायनानै आरो आरो मोसौ बेमार जाबाबो मेगनफ्राव बिदिनो नायनो हाया जायोबा मोसौआव माखौ होयो जोङो संख्रिजों दै गुदुंजों फुदुंनानै एसे गुसुरोम खालामनानै मेगनाव सारफ्रावनानै होयो दा बेवहाय खुनुरोखोम लासै लासै नायनो हायो आरो मेगना दा बिदिनो जाथाराबा मस्ला सावसबनानैबो सुफुंनानै होनाय जायो आरो हाथाराबा मा खालामनो दै गुदुंजों संख्रिजोंनो सारफ्रावनानै होनाय जायो दा बेजोंनो गालाङोबोलाय गायोबो मोजांबो जायो दा आरो बोरमाया बिखुंफ्राव दादुफोर जाब्लाबो बिदिनो ओंखाम खालायखौ फुनलाबा हामो होन्नायखाय ओंखाम खालायखौ फुनलानानै होयोबा हामोबो दादु जानाया खारोबो दा जोङो दाउ अमाखौनो लायो बोरमा मोसौ फिसियो दा बेनि गेजेराव लोमजानाय साजानाय जायोबा जोंबो हामो खोमा होन्नानै खस्थ' खालामो माने खस्थ' खालामनानै एसे एनै बासायनानै जोङो फान्नानै बेखौनो थायसे थायनै मोनो खोमाबो साननानै माने खस्थ' खालामनानै नागिर बायनानै उनग्लि उनग्ला देग्लि देग्ला खालायनानै होनाय जायो आरो दाथ' अमा दाउआबो मेसें समाव बेमारा जायो बांसिनानो नैबे दैलांनि समावथ' एसे खम जायो मेसें समाव फ्रायानो गुसुजों बेसोरो जाखायो गुसुजों बेमारा बांसिन जाखायो दाउनाव दा एखमबा न'आव बिदिनो बायनानै बाजारनिफ्राइ लाबोनानै जाफैयो बा जायो होनो नाथाय बे नङा बाजारनिफ्राय लाबोआबाबो हारसिंनो जाखायो हारसिंनो उथिखायो बेमारा हारसिंनो फैखायो बारफोरजोबो फैयो आरोबा गुसु बांद्राय गुसुनि थाखायबो बेमारा जाफैयो दा बेनिखायनो जोङो खस्थ' खालामनानै बाबो मुलिखौ मानसि जानाय बा बिलाइ बिलि बेखौनो जों उनग्लिनानै होनाय जायो बिसोरनो थांथों बासायथों होन्नानै